ہمارے ریاست میں بہت سارے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں سب کا اپنا اپنا تیوہار ہے ہمارے میں جیسے مسلمان میں محرم منایا جاتا ہے عید منایا جاتا ہے عیدگاہ جاتے خوشی جو ہے اس طرح سے جاتے ہیں اسی طرح پنجابی مناتے ہیں لوہڑی مناتے ہیں ہندو اپنا دیوالی مناتے ہولی مناتے ہیں اور ہم لوگ بھی اپنا وہ لوگ بھی مندر جاتے ہیں اپنا پوجا پاٹ کرنے کے لیے پنجابی بچارے جاتے ہیں اپنا پنجابی جاتے اپنا گرودوارا اسی طرح عیسائی بھی ہے اپنا چرچ جاتا ہے تو سب کو اپنا اپنا ماننے والا ہے اپنا یہاں ہم سب مل جل کے رہتے ہیں یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم بہار میں سب ایک دوسرے سے ملنا جلنا گاؤں تہوار میں ایک دوسرے کو سامان دینا اس کے ان کا تہوار ہے تو ہمارے یہاں کچھ بھیج دیا ہمارے تہوار میں عید میں ہم سویاں بھیج دیتے ہیں بقرعید میں بکرے کا گوشت دے دیتے ہیں ہم اسی طرح ایک دوسرے کا پیار بٹا ہوا رہتا ہے پیار برقرار رہتا ہے